हेलो ज़ोमैटो मां मयूर होटल जे लाइ हिकड़ो ओर्डर ॾिनो आहे उन में मां पंहिंजे बिल्डिंग जो जेको नालो विधो आहे उहो आहे सतनाम अपार्टमेंट ऐं हिमराज डेरी एरिया पर उन जे पासे में हिक अनमोल पैलेस आहे उन जे पासे में मुंहिंजी बिल्डिंग आहे त ग़लतीअ सां अगरि तव्हां जो डिलिवरी बॉय अगरि ओर्डर ॾियण अचे थो त उन खे चइजो त हू सतनाम अपार्टमेंट में अचे सतनाम ए में न वञे उन जा ॿ सेक्शन्स आहिनि इन जे करे मूंखे सतनाम अपार्टमेंट में ही पहुचाइण अचे ऐं अगरि उन तव्हां जे डिलिवरी बॉय खे किथे काई दिकत थिए थी ओर्डर पहुचाइण में त हू मुंहिंजे नंबर ते मूंखे फ़ोन करे त मां हुन खे बराबर जानकारी ॾींदसि